गामियारि ओनसोलाव आबादारिफ्रा आबाद मावनो जेब्ला हा थिखा लायो अब्ला ओ गासै हालेवनाय गायनाय आबादखौ सब समाय साब'दानै नायथिंनाय बे गासिबो थिखा लाग्रानि दायथ' आरो माइ जोलै हरनाया हा बिगोमा हा बिगोमानि दायथ' खायफाबा हा बिगोमाया गावनाव मोसौ थाखायोबा हालेवनोबो आदि थिखा गायग्रानो हरथ'यो आरो गासै गायनाय फुनाय हानाय बियो थिखा लाग्रानि मावनो गोनां खामानि आरो जेब्ला आबादा मोनो अब्ला माइखौ हाखांनानै राननाय समाव जेब्ला हा बिगोमा हा बिगोमानि लुगैनाय बायदि मोना जेब्ला जाय थिखा गायग्रा बियो गाव मावदों हिसाबै बांसिन लाखिनाय जायो बाव सानैनि गेजेराव मिला मिसा जालायनानै समानै राना बा बेवहायनो जेंना नुजाथियो दावराव जायो आरो सम्फथिनि मोनथाइनि बेलायाव माने हानि बेलायाव सासे बिफाया जेरै फिसा सानैनो जेनेबा हा तिन बिगाखौ राननानै होनायाव सासेआ बांसिन सासेआ खमसिन लुबैयोब्ला बा बिफाया सासेखौ बांसिन अननानै सासेखौ अलसिया जेबो मावा होननानै खमसिन होयोब्ला बेवहाय दावराव दावसिया मोगा मोगि जायो आरो बेफोर जेंनाखौ बोखारनो थाखाय जोङो गामिनि गावबुराजों आल'सना खालानो गोनां जायो जुदि गामियारि गावबुराफोरजों आल'सना खालामनायाव जुदि बियो ओ मिलायनायाव फैयाब्ला जोङो बेखौ माखासे आयेननि लामाजों खारनोगोनां जायो अब्लासो मानि जों बेखौ सुबुरुनथाइ होनो हायो